जी हाँ मैं खाना पकाने में मेरा महत्वपूर्ण जो भी समय लगता है उस को देना चाहूँगा और मैं रेसिपी की जटिलता को जाने बिना मेरा समय लेने वाला भोजन जो की दाल चूरमा बाटी है उस को जब मैंने बनाया तो मुझे महज़ एक घंटा लगा मैंने एक घंटे में दाल दाल की रेसिपी को बना कर तैयार किया और जब भी मैंने उस को बनाया तो बहुत ही आनंदित दाल बनी